हँ बोलिए गाड़ी गाममे गाड़ी तऽ पुलिसवला गाममे जाइ छै समय समयपर गस्ती करै छिए गाड़ी तऽ समय समयपर जे छै दुपहरमे भी जाइ छै एक सुबहके टाइममे भी छओ बजे जाइ छै ओकर बाद जे छै शामके टाइममे भी आओर फेर रातिभरि गस्ती रहै छै गाड़ीके कोना एहि तरहके दिक्कत भए

नहि ओसब लेल तऽ हमसभ जे छै ओसब लेल तऽ हमसभ जे छै गाममे भी जे छै अहाँकेँ चौकीदारके बेबस्था देलिए यऽ होमगार्ड सभके बेबस्था देलिए यऽ तबपर भी जे छै ई तरहके भए रहल छै दिक्कत लेकिन हमर सभके तरफसे तऽ कोनो ई तरहके त्रुटि नहि छै लेकिन फिर भी देखिऔ अगर अहाँसभ कहै छिए जे एना टाइपके दिक्कत भए रहल छै तऽ एकरा लिए हमसभ देखै छिए आओर भी प्रयास करै पड़तै हलाँकि चौकीदारसभ भी मौजूद छै गाममे होमगार्डसभ भी तऽ अहाँ सभकेँ अगर तऽ अहाँसभके जे छै अहाँसभके गाममे जे चौकीदार छै थानाके तरफसे जे चौकीदार देल छै आओर होमगार्ड देल छै तऽ ओसभ जे छै समय समयपर गस्ती नहि करै छै कि गाममे हूँ देखिऔ चोरी तऽ बढ़ि रहल छै ई चीजके तऽ हमसभ एकरा अथी कै रहल छिए आब एकरालिए जे छै हमरासभकेँ जे छै चौकीदारके सँख्या भी बढ़बै पड़तै हालाँकि गस्तीके गाड़ी तऽ जाइ छै समय समयपर लेकिन ओकरा आओर जादा जे छै अधिक समय दै पड़तै तऽ लेकिन अहूँसभकेँ जे छै जागरूक रहै पड़त कनिटा जे छै अगर ओ तरहके कोनो भी मामिला होइ छै तऽ चौकीदार जे छै आओर बगलमे जे होमगार्ड छै हुनका सभकेँ जानकारी दिऔ कनिटा जे एना एना मामिला होइ छै जी जी हमसभ देखरेख करबै एकरामे धिआन देबै आओर ई कहिऔका घटना छिए ई खस्सी चोरीके ओ ठीक छै देखिऔ अच्छा देखिऔ हमसभ अपन तरफसे प्रयस प्रयास कै रहल छी आओर एकरामे हमसभ उचित कारवाइ करबै अँ अहाँ सभकेँ कोनो भी तरहके जे छै अथी करैके चिन्ता करैके जरूरत नहि छै हमसभ उचित कारवाइ करबै एकरा ठीक ठीक ठीक